आमच्या एरीएन दोन डस्ट्बिन दिल्यात एक वेट वेस्टा खातीर आनी एक ड्राय वेस्टा खातीर ड्राय वेस्ट जे सगळे पेपर किंवा प्लास्टीक आसता ताज्या खातीर कार्डबोर्ड हे सगळें ड्राय वेस्टान येता वेट वेस्ट म्हणजे किचन वेस्ट उश्टें जें आमचे उरता किंवा वेजिटेबल्स पिल्स आसतात अंड्यांची कल्लां आसतात हीं कळीं ड्राय वेट वेस्टान येता ड्राय वेस्ट आमी कचऱ्यावाल्याक दितात कचरोवालो आमचो वेट वेस्टूय व्हरता पण आमी ताका दिनात वेट वेस्टाचो आमी मेन्युअरान कन्वर्ट करतात आमच्या पोरसान आमी एक खड्डो खणला आनी त्या खड्ड्यान डैली जो आमचो किचन वेस्ट तयार जाता तो आमी तातूंत उडयतात ताज्या वयर आमी एक लांखडाची फळी दवरल्या म्हणजे तें जेन्ना डिकम्पोज जाता तेन्ना कोणाकूच ताजो वास घाण येना आनी फळी धांपिल्ल्या कारणान बाकीचे जनावरां म्हण थंय वचून खावूंक शकना थोड्या दिसांनी त्या किचन वेस्टाचें कम्पोस्टींग जावन मेन्युअर तयार जाता आमच्या पोरसान आमी खूब झाडां लायल्यात तर हें मेन्युअर आमी आमच्या झाडांक घालतात आनी तांची बरी वाड जाता जर तर आमकां दिसलें की तो खड्डो बेगीन भरला आनी आमचे कडेन आनी जागो ना जाल्यार आमी मातयेच्या आयदनांचो वापर करतात किंवा मातयेचे वाज आसता पळय ताचो वापर करतात मातयेच्या वाजान एकाच्या वयर एक आनी दवरून तातूंत किचन वेस्ट स्टोर करतात आनी थोडे दिसांनी ती किचन वेस्ट मेन्युअरान कन्वर्ट जाता फक्त एकूच जेन्ना तुमी मातयेच्या वाजांत किचन वेस्ट घालतात तातूंत थोडीशी माती आनी वर्म्स घालपाचे म्हणजे तुमचें कम्पोस्टींग बऱ्या तरेन जावन येता हे घरान केल्ले मेन्युअर तुमचो वेस्ट सेग्रिगेट करपाक खूब मदत करता

ह्या सगळ्या गोश्टीनी झाडांचीय वाड बरी जाता तांकां जाय ते न्यूट्रीअन्ट्स मेळटा आमच्या घरांतली वेस्टूय बऱ्या तरेन सेग्रिगेट जाता तशेंच कचरो वालो ताकाय बी कमी वेस्ट वरपाचो चांस मेळटा